आसामाव गावारि सोलोंथाइ मोन्थाइनि बेलायाव नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि दानि दानि दिनाव आरो गोदोनि दिनाव बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला गोबां रोखोमै गुबुन रोखोमै नुनो मोनो गोदोनि समाव सोलोंथाइया एसेबां जौगायाखै नाथाय दानि दिनाव सोलोंथाइया जौगालांबाय गोबां फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरिफोर थिसननानै मोजां मोजां फरायनो हाबाय गोबां गथ'फोरा मोजां जाबाय बिनि थाखायनो गावारि सोलोंथाइखौ नोजोरहोयोब्ला गोदोनि समजों दानि समजों रुजुनानै नायोब्ला एसेब्लाबो जौगानाय आरो जौगालांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोबां फरायसालिफोरावनो गोबां गथ'फोर आरो गोबां फरायसालियावनो गोबां फोरोंगिरिफोर दङ मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर फोरोंनायजों गोबां गथ'फोरानो दिनै गावनि जिउ राहा दानो हादों बिनि थाखायनो गोबां गावारि सोलोंथाइयावबो गोबां जौगानाय नुनो मोनबाय आरो जौगालांबाय बिनि थाखायनो दिनै गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा गाव गाव गावनि जिउ राहा दानो थाखाय मोजाङै फरायलांनोबो खाबु मोनबाय आरो गोबां फरायसालियाव गोबां गुबुन गुबुन खाबुफोर मोननो हासै जेरै गुदि फरायसालिफोरावबो गोबां राहाफोर दंसै जेरै गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव गोजान गोजानब्लाबो गाव गावनि रोनांगौनि थाखाय गाव गावनि नांगौनि थाखाय दानि समाव गोबां फरायसाफ्रा खस्थ' खालामनानैब्लाबो गाव गावनि रोंनायखौ होसोनानै गोबां फरायसालिफोरावनो फरायगासिनो दङ बेनि थाखायनो गोबां फरायसालिफ्रावबो रांनि गोनांथिफोरखौ खमायनानै होनायनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा गाव गाव फरायना एबा सोरबा गैयै गथ'आबो बिदिनो फरायलांनो हानायखौ नुनो मोनो